मां शोभा टी नंबर मां थी ॻाल्हायां मूंखे हिकु जीप खपंदी हुई पंहिंजे परिवार सां गॾु मां लोनावाला थी वञणु चाहियां असां सत ॼणा आहियूं त मिली सघंदी आहे अगरि मिली सघंदी त उनजो भाड़ो घणो तव्हां वठंदा ऐं उहो भाड़ो तव्हां ऑनलाइन वठंदा या कैश वठंदा